बियो सिआइटि नि मादै हटेलाव नांदों नामा ए आंनो नार्जि अमा जानो लुबैदोंमोन नार्जि अमाजों दंना नोंसोरनियाव ए आंनो बे बडलेण्ड इउनिभारसिति खाथियाव थायो नालाय रुमा बेयाव आंनो लाबोनो हागोन नामा अ फैसाया बेसेबां लागोनथाय मादै अ दे दे लाबो